ہیلو کیا یہ عظیم جیولرس کے مالک عظیم صاحب ہیں ہیلو مسٹر عظیم میں ریاض بول رہا ہوں بیسو جیولرس کا سیلس ایگزیکیٹو ہم ابھی کچھ عرصے سے آپ کی دکان کی خدمت کر رہے ہیں اور ہم نے محسوس کیا ہے کہ آپ کے گاہک سونے اور چاندی کی ڈیزائنوں میں مزید ورائٹی تلاش کر رہے ہیں ہم اس طرح آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے پرجوش ہیں ہمارے پاس باصلاحیت ڈیزائنرز کی ایک ٹیم ہے جو سونے اور چاندی دونوں میں شاندار اور منفرد ڈیزائن بنا سکتی ہے ہم اپنے کیٹلاگ کو وسعت دینے اور آپ کے صارفین کو اختیارات کی وسیع رینج پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بالکل ہم آپ کی ترجیحات اور ضروریات پر بات کرنے کے لیے اپنے ڈیزائنرز کے ساتھ ایک میٹنگ کا شیڈیول بنائیں گے ایک بار جب ہمارے پاس ڈیزائن کے تصورات ہیں ہم انہیں منظوری کے لیے آپ کے سامنے پیش کریں گے ہمارا مقصد اعلیٰ معیار کی ڈیزائن فراہم کرنا ہے جو آپ کے کسٹمر بیس کے مطابق ہوں جہاں تک تائیں ٹائم لائنز کا تعلق ہے ہم آپ کو ایک ماہ کے اندر نئے ڈیزائن فراہم کرنے کے لیے تیزی سے کام کریں گے آپ کا جوش و خروش سن کر بہت اچھا لگا میں اپنی ڈیزائن ٹیم کے ساتھ ایک میٹنگ ترتیب دوں گا اور مجوزہ شیڈیول اور مزید تفصیلات کے ساتھ آپ سے رابطہ کروں گا ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پورا عمل ہموار رہے اور آپ کی توقعات پر پورا اترتا رہے شکریہ جناب عظیم ہم آپ کی شراکت کی قدر کرتے ہیں اور آپ کی توقعات سے تجاوز کرنا چاہتے ہیں میں اگلے اقدامات کے ساتھ جلد ہی رابطے میں رہوں گا آپ کا دن بہت اچھا گزرے